हाँ जी नमस्ते सर सर मुझे है न कुछ दिनों से बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है मतलब दो तीन दिन से मुझे बुखार और पेट दर्द और बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है दवाई मैंने है न सिर्फ वो मेडिकल की दुकान से ली थी पर उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा पहले वैसे थोड़ा बहुत मुझे बुखार हो रहा था शरीर में बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी अब मेरे न मतलब सिरदर्द और पेट दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है नहीं मैंने कोई जाँच नहीं करवाई अभी मैं आप ही के पास आई हूँ दिखाने मैं क्या हमेशा आप ही के पास आती हूँ और अभी फिर मैंने इससे पहले तो मेडिकल से ही दवाई ली थी उसके अलावा और कुछ लिया नहीं तीन चार दिन हो गए मुझे हाँ जुकाम और खाँसी मतलब ठंड जुकाम लग रही है और है न फीवर है और अभी है ना सिरदर्द हो रहा है जुकाम की वजह से तो आप हाँ कुछ जाँच या दवाई वह भी आप लिख सकते हो मतलब मैं क्या परेशान हो गई तीन चार दिन से बहुत ज़्यादा है न इतनी तबीयत ख़राब है तो आप कुछ ऐसी दवाई लिख दो जिससे ठीक हो जाऊँ मैं हाँ तो आप है ना कुछ मतलब ऐसी दवाई वगैरह कुछ लिख दो मैं क्या बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ तीन चार दिन हो गए बिल्कुल भी मतलब इतना ज़्यादा शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है न खाना खाने का मन करता है खाना खाती हूँ बहुत मतलब न कड़वा कड़वा लग रहा है क्योंकि जुकाम की वजह से या पता नहीं बुखार की वजह से तो खाना नहीं खाया जा रहा अभी हाँ वही कमजोरी कमजोरी महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा और है न शरीर में थकान सी महसूस होती है अच्छा तो अभी आप ग्लूकोस चढ़ाओगे क्या मतलब बिना अभी इसके इंजेक्शन के या किसी दवाई से नहीं हो सकता क्या अच्छा तो वही आप है न मतलब मुझे क्या है बिल्कुल भी है न तीन चार दिन से बिल्कुल मतलब अच्छा महसूस नहीं हो रहा और बहुत ज़्यादा शरीर में कमजोरी थकान और ऐसा न मतलब वो होता है न खाना खाने का मन कर रहा है और न अच्छे से नींद आ पा रही है अभी तो क्या एक दो दिन से मेरे को उल्टियाँ नहीं हो रही हैं नहीं पहले क्या खाना खाती थी तो वो पूरा बाहर निकल जाता था अच्छा ठीक है तो आप मुझे द दवाइयाँ वगैरह कुछ अभी आप लिख दो आप कुछ बता दो मुझे कैसे ठीक होगा आप तो बस मुझे ठीक कर दो हाँ वही और है न कोई जुकाम खाँसी की आप दवाई लिख दो ठीक है सर ठीक है ठीक है थैंक यू